भापा जी सुनओ हैलो बस ठीक तुस सनाओ तुस नी इन्ना सोचा दे छुट्टियां पेदियां न बच्चें ई कुदै घुम्मनै गी चलने आं आं भी कुत्थें जाना आं में सोचा दी ही किट्ठे जंदे हे ते खर्चा बी घट्ट लग्गना हा ते अपना मज़ा बी आना हा ते ओह् में सोचा दी ही दो गड्डियां करना पौनियां ते इंया इक्क गड्डी करनी बड़ी शैल ते तुं'दा टब्बर बी पूरा आई जाना ते मेरा बी नेईं जाना कुद्धर ऐ एह् तो सोचो नी मचैल चलने आं मचैल है ना मौसम बी ठीक ऐ उत्थें ठंड बी ठीक ऐ ते पूरा ते शैल सिस्टम कन्नै जाह्गे ते सिस्टम सिस्टम कन्नै आह्गे होर केह् चलो ठीक ऐ भी ओके